मुझे धार्मिक और ऐतिहासिक शैली की किताबे पढ़ना बहुत पसंद है क्योंकि मुझे धर्म को जानना भी बहुत अच्छा लगता है और इतिहास में क्या चीज़ें हो चुकी हैं इसमें भी मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा है और हाल ही में मैंने कुछ किताबें पढ़ी भी हैं इससे रिलेटेड और आगे भी मुझे जीवन में जब भी कभी वक्त मिलेगा तो मैं धार्मिक शैली की किताबे पढ़ना पसंद करुँगी क्योंकि मेरा धर्म में बहुत गहरा विश्वास है